पूण जेन्ना हांव मनशांची ड्रॉइंग ऑर स्कॅच कोत्ता तेन्ना मोस्टली तेंचे केस तेंचो फेसकट दोळे नाक ते सोगले ड्रॉ कोरपाक मातशें हार्ड आसता पूण हांव तें प्रॅक्टीस केलां म्हणून इल्लें इल्लें इजी जाता पूण तें दोळे मोस्टली हार्ड आसताय कित्याक ते सारके लायव्ह अशें दिसपाक जाय सो ते अप टू द मार्क आसपाक जायते डिफिकल्टीज येताय मागी तेंचे केस बीन करपाक तेंचे कपडे हात पांय ते सोगले करपाक मातशे डिफिकल्ट कित्या तेंगे बॉडी मसल्स शेप दुसरी आसता सो ते मातशे आम म्हाका डिफिकल्ट पडटा पूण एज हांव प्रॅक्टीस कोत्ता तें म्हाका इजी पोटा प्लस फेस ड्रॉइंगा आमकां लायन्स काडपाचे आसताय जे मेन दोन लायन आसताय मोदे सो तेच्यान ते आनी इजी पोटाय प्लस लेप्स ऑट काडपाकूय बी लायन्स आसताय जेंचेर आमी फोलो अप केले जाल्यार ते एग्जॅक्टली जाता सो यूट्यूब म्हाका जायते हेल्प कोत्ता ते सोगले ड्रॉ करपाक यूट्यूबाचेर जायते ड्रॉईंग इम्प्रूव कोरपाचे सोगले तिंगा आसा आनी न्यू न्यू कितें येताय ड्रॉइंगाचेर स्केच वर्क जे तेका इजी कोत्ता ते सोगले हांव शिकपाक ट्राय कोत्ता आनी एनवायरमेंट मोस्ट्ली ते सनसेट नायट वजन तेजे ड्रॉइंग काडपाक मातशें हाड पडटा कित्याक तो शेड तेन्नाचो तो मातशें डिफरंट आसता सो तें ड्रॉ कोरपाक मात्शें डिफिकल्ट पडटा तें बी हांव युट्यूब ऑनलायन चोवन शिकता इल्लेले करून जे म्हाका इजी पडटा आतां मातशें मातशें करून आनी फूड आयटम्सूय मातशें काडटा सो तेजे ते बारीक बारीक बारीकसाणेन तें ड्रॉइंग करपाचें आसता तें मातशें म्हाका हार्ड पडटा आनी मातशें लायव्ह रिफ्लेक्शन ड्रॉइंग्स बीन आसताय तेंचे ड्रॉइंग काडपाकूय हार्ड आसता की ते रिफ्लेक्शन ते सेम तेशें येवपा जाय सो तितू आनी मातशें डिफिकल्ट जाता म्हाका तें देखून हांव तें सोगलें हांव युट्यूब नाजाल्या म्हगे फ्रेंड्सांक कसोन शिकता मुगे फ्रेंड्सूय बरी ड्रॉइंग कोत्ताय सो ती बी म्हाका इल्लेशे हेल्प कोत्ताय कितको कोरपाक जाय ते सोगले सो तेजेर हांव म्हगे स्किल्स इमप्रूव कोत्ता आनी मागीर पेंटींग पेंटींग पार्ट आनी एक हार्ड कित्याक तेसले कलर मॅच जावपाक जाय ते मिक्स आनी तो शेड येवपाक जाय सो तेका आमकां जायते कलर मिक्स कोरपा पडटाय तेक लागोन मातशें डिफिकल्ट जाता कित्याक तेसले कलर मेळनाय देखून आनी प्लस ते कलर कोरपाक तुका कलो कॉम्बिनेशन्स येवपाक जाय हें मिक्स केल्यार तुका असलो कलर येता म्हणून प्लस ते सनसेट आनी नायट टायमाचे व्यू तेका कलर देखून करपाक मातशें डिफिकल्ट अशें कित्या तेजो शेड डिफरंट आसता ते कलर मिक्स कोरपा पडटले सो दॅट तो इफेक्ट येवपाक प्लस मनशाचे ड्रॉइंगाक कलर करप तेंचे दोळे तेजे तो रिफ्लेक्शन आसा येता शायन ते घालपाक देखून मातशें डिफिकल्ट पडटा